ميں ڈيماٹ سے كچھ پروڈكٹس لے كے آئى تھى سرف ايكسل اور ٹائڈ رن صابن وغيرہ سب لے لے كے آئى تھى گم جيل وغيرہ سب لے لے كے آئی تھی الحمد للہ بہت اچھا ہے اچھا ہوم ڈليورى تھا بہت اچھا تھا جلدى آگيا میں بک کراتے ہى آگيا تھا اور اچھا ہے سب ڈلیورى آپ كى ہوم ڈليورى بہت اچھى ہے اور جلدى بھى آگئى ٹھينک يو